खाना बनाबैमे तऽ हमरा कोइ रूचि नहि होलो एकदम नहि होलै बिलकुल भी ने हम खाना बनबेसँ दूर ही रहलियो खाना बनाना हमरा अभी तक नहि पसन्द लेकिन मम्मी धीरे धीरे करकऽ सीखा देलकौ हमे जब दीदीके शादी होलै ने ओकर बाद सिखैके मम्मी हमरो बोलै लगलो बनाबै लअ बनैबिते बनैबिते सीख गेलियौ अब हरेक चीज बना लेकिन मतलब जे मनमे हेतौ खाबैके एकदम तुरत बनाके खा लै एकदम थोड़ा बहुत आय गेलौ खाना एकदम पूरा अच्छासँ पसन्द तऽ नहि हो फिर भी बना लै हय घिस तिर के लेकिन अच्छो बनबो हय लोगो हमर तारीफ करै खाना बनाबैमे कियाकि हमर खानामे ने स्वाद रहे एकदम सब बोललक हाँ बहुत अच्छा खाना बनबै हो स्वाद हो पूरे खानामे जे भी खाना कोइ भी बाहरी आदमी दिखे तब तऽ बोलतऽ हाँ खाना बहुत अच्छा बनाया कौन बनाया हम बनेलहुँ बोलै की सब लेकिन जे मम्मी हमरा सिखेलकौ हरेक चीज मम्मी सिखेलकौ मम्मीके जेसन ही हम सेम टू सेम बनबै चाहै लेकिन की बोलियौ नहि बनि पड़ै धीरे धीरे कोशिश करै है बनबैके कोय नहि भेलौ लेकिन कोशिश कए रहल एकदम खाना बनाबै स्टार्ट करले बाप रे ई ई दिक्कत बहुत होलौ शुरुआतमे लेकिन फिर बन गेलौ हमरा से खाना